हॅलो हय सांग उलयतां

हांवें म्हापशान घातललें आमोणकरागेर हय हय ऑ खूब फी आमकां तें घातललें बरें चड जालें

ना तो बोरो शिकयना आं

आं हां ना आं भरपूर भुरग्यांक घेता कोणाचेर लक्ष आसना तेगेलें

हय एक आतां गौरेश म्हणून आसा पद तो हांगां तिवऱ्या हय हय आरे तो आतां बरो आं एक मातूर

आं आं

आर्रे आं हय तेंच न्हय आतां सगळे ते टुशन दिता ते सागळे तशेच जाल्या पयशे घेता भुरग्यांक कडल्यान आनी सारकें शिकोवंक वसना आनी भुरगीं भरपूर घेता कोण्णाचेर लक्ष दिना कांय ना आनी कांय ना तेंच न्हय नाका तेंच जालें तेंकां घरात बसोवपाचें अभ्यासाक हें टुशनाचें घालपाक पयशेय वेस्ट आमचोय टायम वेस्ट आनी अभ्यासू वाट हय तेंच हय आमी आतां तेंकां घराडेच हें करपाचें शिकोवपाचें टुशन आनी आं हां बरें बरें

आनी कोणीय आसा जाल्यार आमी दा आनी पळोवपाचें नाजाल्यार नाल्यार आमच्या आमीच घराकडेन बसोवन तेंकां शीक सांगपाचें हय तेकाच ला हय पळोवयां कशें कितें तें आं चल बरें आं ब आं बरें